भारतके फैशन के बारेमे हम ई कहि रहल छी जे आई काल्हि तऽ पाश्चात्य संस्कृतिके तरफ हमसभ जा रहल छी पहिले तऽ जहने कम वस्त्र पहिनैत छलहुँ आइ तऽ वर्तमानमे एतेक विकसित भेलाके पश्चातो ओहि सभ्यता सांस्कृतिक पालन कऽ रहल छी मन्दिर हुए मस्जिद हुए गिरिजाघर हुए या गुरुद्वारा हुए सभ जगह अत्यन्त कम सँ कम वस्त्रके प्रयोग कऽ रहल छी एहिसँ समाजमे एक विशेष दुष्प्रभाव वर्तमानमे आबि रहल अछि आशा राखब जे नवीन युगमे पुर्ण वस्त्रक उपयोग करब